हाँ हेलो बोलिए तो तो हम भूल गए मतलब इतना रोड का काम चल रहा है गिट्टी बालू गिराना पड़ता है अभी रोड का इतना काम चल रहा है उसमें हम नही दे पाएँ

आपको पता है न कि इतना काम चल रहा है यहाँ पर रोड बनाने में कितना सारा काम लगता है उसमें बिजी हैं उसी में उसके कारण हम नहीं दे पाए हैं हम दे देंगे

जैसे यह काम पूरा फिनिस हो जाएगा न करवा लेंगे उसके बाद हम आपको जश्ट आपसे हम मिल कर के वो सारे पेपर जमा कर देंगे ये काम हो जाएगा ना इसके बाद बस दो तीन दिन में बहुत सारा काम है ना यह रोड बन बनाना है बन रहा है करवा रहे हैं बालू गिर रहा है ये गिर अभी तक नहीं मैटीरियल तो नहीं गिरा हुआ है आधा ही गिरा हुआ है उसी से काम चल रहा है अब मिट्टी विट्टी लेबर लोग टाइम पर आ ही नहीं रहा है तो इतना जल्दी काम कैसे हो पाएगा अगर लेबर लोग अरे पैसा तो पेमें पेमेंट टैम पर कर देती हूँ पर वह टाइम पर नहीं आती है काम अच्छे से नहीं करे उसको बार बार समझाना पड़ता है बताना पड़ता है ऐसे ऐसे करो कंट्रोल करना पड़ता है उन लोगों को ओ उसी के लिए अभी नहीं भर पाए हैं अगर हो जाएगा न तो जैसे हो जाएगा हम आपसे उतना जल्दी मिल कर के आपसे वो काम कनवा करवा लेंगे वो आप टेंसन नहीं हाँ आप टेंसन नहीं करिए हम आपको जल्दी तक भेजेंगे पेपर वगैरह ठीक है हम कल परसों तक करवा के आपको जल्द